लालू यादब जखन अथी नेता रहय तभी जे छै बहुत लूटपाट होइ रहय बहुत अथी होइ रहय

लोकसभाके अथी सब सबकिछु भी बेकार रहय लालू यादब जे छै सबकिछुके अथी करय रहय रहय छलियै रहय तभी लूट पाटपर जादा अथी भए रहल रहय जबसँ नरेन्द अथी भेलय तब लालू यादबके टाइममे सबकिछु बहुत अथी रहय लालू यादब जे छलियै रहय बहुत ही बेकार नेता नेता रहय छलियै उ जे छै कभी कतनो अच्छा कार्य नहि करलकइ तभी बहुत अथी छलियै उ बेकार नेता भी रहय तभी भ्रष्टाचार बहुत ही चू लूटपाट बहुत भए रहल रहय जबसँ नरेन्द्र मोदी अथी बनलखिन तबसँ बहुत अच्छा सबकिछु भए रहल छै राज्यके बहुत अच्छा प्रोग्रेस भए रहल छै जतने भी बेटी बेटी सब छै उ पढ़ि सकय छै लालू यादबके टाइममे किछु भी एहन तरहके बात नहि भए रहल रहय छलियै रहय लालू यादवके टाइम बहुत बेकार अथी परिस्थितिसँ अथी भेल रहय जबसँ नरेन्द्र मोदी एल छलियै तबसँ उन्नति बहुत भए रहल छै बेटी सब भी अथी भए रहल छलियै रह